بھارت میں میرا پسندیدہ ریاست کشیر ہے اگر کبھی کہیں گھومنے کا موقع ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ کشیر جائیں کیوںکہ وہاں کا نظارا کچھ الگ ہوتا ہے وہاں پہ پہاڑ جھرنا برف یہ سب دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا تو اسی لیے اگر کبھی ہم کو موقع ملا تو وہاں پہ جائیں گے کشیر کشیر کے پہاڑوں پہ چڑھیں گے وہاں پہ برف پہ کس طرح کی ریئیکٹ ہوتی ہے کس طرح کا محسوس ہوتا ہے وہ چیز ہم اپنے حساب سے اپنا آپ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ چیز تو اسی لیے اور ہم نے سنا ہے کہ کشیر میں سیبوں کا باغات رہتا ہے تو یہ سب چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو وہاں کا پردوشن جو ہے وہ نہ کہ برابر ہوتا ہے وہاں پہ برف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں کا جھرنا جھرنا بھی بہت ہی مست ہوتی ہے اس میں وہاں پہ گھومیں گے وہاں کا فوٹو کلک کریں گے وہاں کا جو ایریا ہے وہاں کا جو جگہ ہے وہ واقعی بہت ہی مست ہے تو ہم لوگوں کی یہ خاص کر کے میرا یہ چاہ ہے کہ کبھی اگر ہمیں گھومنے کا موقع ملے گا انڈیا کے اندر بھارت کے اندر اگر اگر کبھی ہم کو گھومنے کے کا موقع ملا تو ہم کشیر جانا پسند کریں گے اس کا یہی سب ریزن ہے پہاڑ پہ جو اسکیڈنگ کرتا ہے وہ سب کر کے ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح اپنے آپ میں محسوس ہوتا ہے کس طریقے کی مزہ آتا ہے اپنے آپ کو وہ چیز محسوس کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب چیز جو ہے کسی ایک ریاست میں ملے تو وہ ایک ہی جگہ ہے وہ ہے کشیر تو اسی لیے میرا چاہت ہے کہ ہم کہیں گھومنے جائے تو کہیں اور جاننے سے ٹایم برباد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ جانا ہی ہے تو کہیں اس ایسا جگہ جاؤ جہاں اچھی طرح کیس کی لوکیشن ملے اچھے سے گھومنے میں مزہ بھی آئے ہر ایک چیز دیکھنے کو ملے نیا نیا نیا چیز دیکھنے کو ملے پہاڑ ہم لوگوں کے علاقے میں نہیں ملتا ہے وہاں پہ پہاڑ ملتا ہے تو وہ سب چیز الگ چیز ہوا نیا چیز ہوا دیکھنے کو ملے گا تو وہ سب چیز دیکھنے میں زیادہ مزہ بھی آئے گا تو اسی لیے ہم کو اگر بھارت کے اندر کہیں گھومنے کا موقع ملا تو ہم کشیر ہی جائیں گے